ہیلو جی جی جی مل جائے گا لڈو دو سو کا ملے گا سن پاپڑی چار سو کا اتنا ہی میں ملے گا اس میں کم نہیں ہوگا تین سو روپے کلو نہیں ہوگا چار سو روپے سن پاپڑی کا ہے جی لڈو دو سو روپے کیا نہیں نہیں دو سو روپے کلو ہے لڈو کتنے لیجیے گا آپ اچھا ہاں دس کلو لے رہے ٹھیک ہے چلیے ڈیڑھ سو لگا دیے ہیں سن پاپڑی تو چار ہی سو رہے گا سن پاپڑی میں کم نہیں ہوتا ہے اس میں اس میں کم نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تین سو میں مل جائے گا جی تھوڑی دیر میں آ جائیے گا